सत नवंबर ॿ हजार ॿ अठ जूलाई ॿ हजार उणवीह पंदरहां नवंबर ॿ हजार अरड़हां सतरहं जूलाई ॿ हजार टे ॾह सप्टेंबर ॿ हजार ॿ एकवीह जूलाई ॿ हजार पंज